आंनि उन्दै समाव मोजां मोननाय गोसोखांथिफोरा गोबां दङ नाथाय आङो बैफोर समखौ मोनफिननो थांलिया जुनियायै बेनिखायनो आंनि गोसोखांसिननाय गेलेनाय थानाय बैफोर समावहाय गोबां गेलेनाय लोगोफोरजों रंजानाय बाजानाय दैयाव दुगैनाय आमाय जुमाय गेलेनाय थानाय माब्लाबानि समावहाय मिनिखुसियै लोगोफोरजों थानाय न'आवहाय बिमा बिफानि अननाय उन्दै समाव बैफोरो आंनि थाखाय गोबां गोसोखांथि मानोना बैफोर समखौ जोङो दा मोनफिनलिया बेनिखायनो उन्दै समनि माखासे गोसोखांथिया जुनियासिन जानानै थायो